ہم اپنی مقامی اخبار میں مقامی ثقافتی تقریبات کا احاطہ ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ وہاں تک وسائل کا موصول موصول نہیں ہو پاتا ہے جس کے ذریعہ سے ان تمام خبریں جو کہ خبر بننی چاہیے وہ اخبار میں نہیں ہو پاتا نہیں آ پاتا ہے لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو اگر کوئی بڑی خبریں ہوتی ہیں بہت اہم خبریں ہوتی ہیں اس تعلق سے ان خبروں کو اخبار میں دیا جاتا ہے جو مقامی اخبار ہوا کرتے ہیں تقریبات ہو یا پھر اور دیگر چیزوں کا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہم خبریں ہوتی ہیں یا پھر بہت بڑے حادثات ہوا کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اور ان اہم خبروں کو اخبار میں جگہ دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی نارمل یا پھر عمومی خبریں ہوا کرتی ہیں جو دن بدن روز بروز ہوتے رہتے ہیں ان خبروں کو اخبار میں جگہ نہیں ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ وسائل کی کمی ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں سے اخبار والے ناواقف ہوتے ہیں وہاں تک ان کے رسائی نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے اپنے مقامی ثقافتی تقریبات کا احاطہ اخبار میں کم ہو ہونا پڑتا ہے اور ایسے کئی واقعات ہیں جن کو میں نے اپنے مقامی تقریبات میں دیکھا اور پھر ان چیزوں کو ہمیں اپنے مقامی اخبار میں پڑھنے کا بھی موقع ملا ایسا بارہا اور کئی بار ہوا